हाँ हमारे ग्वालियर जिले में कुछ उल्लेखनीय लैंडमार्क या ऐतिहासिक स्थल हैं उनमें से ये एक सूर्य मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है इसका हर जगह नाम है और इस मंदिर में जाने के लिए सभी लोग जा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर टिकट हो कोई हो कोई चार्ज पैसे नहीं लगते हैं तो आप नि शुल्क है ये घूमने के लिए बिलकुल ही बस यहाँ पर फोन को जमा कर लिया जाता है फोन जमा करने के बाद ही आप अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर प्राकृतिक चीज तो एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सूर्य की किरण है जो पहली किरण उगती है तो वो सीधे सूर्य मंदिर में एक काँच लगा हुआ उसके अंदर से सूर्य देवता के ऊपर आती है तो ये बहुत ही प्राकृतिक चीजें हैं और हमारे यहाँ साथ ही में जय विलास पेलेस है लेकिन वहाँ पर टिकट लगता है हर कोई नहीं जा सकता वहाँ का टिकट है साढ़े तीन सौ रुपये टिकट लगता है वहाँ पर और उसी के साथ में हमारे यहाँ किला है जो हमारे यहाँ पर नि शुल्क है आप कभी भी आ सकते हो कभी भी जा सकते हो ये बिल्कुल एक गोल्डन अपारचुनिटी है आप लोगों के लिए तो धन्यवाद